नमस्ते हमको बेड लेना है अच्छा अच्छा कौन सी लकड़ी हैं अच्छा शीशम का बेड कितने का है आपके यहाँ अच्छा अच्छा हम एक मंदिर भी लेना है और ड्रेसिंग अच्छा और ड्रेसिंग भी लेना है अच्छा ड्रेसिंग कितने में मिलेगी अच्छा अच्छा बेड के साथ में या अलग से लें तो अच्छा अच्छा तो हमको लेना है ना और इस्टूल कितने उसी के साथ में मिलेगी या अलग से अच्छा तो सेट में क्या क्या होता है फिर बेड के साथ में अच्छा अच्छा तो हमको अच्छा है क्योंकि सोफा भी लेना है ना बेड भी लेना है सिंगारदान भी लेना है अच्छा अच्छा और मंदिर की लकड़ी कौन सी है अच्छा अच्छा शीशम की नहीं और आम का और नीम का नहीं है क्या ठीक हम सोचते हैं कि आम का ज़्यादा अच्छा होता है ना मंदिर के लिए तो आम का ही ले लेंगे कितने का है नहीं हमको एक ही लेना है मंदिर ले लें अच्छा अच्छा तो ठीक है अभी आ रहे हैं तो कहाँ पर है आपकी दुकान अच्छा अच्छा तो ठीक है हम आज ही आ रहे हैं तो दे देना गाड़ी वाड़ी है आपके पास अच्छा अच्छा तो ठीक है नमस्ते